ہمارے علاقے میں تو جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ زیادہ تر کرکٹ ہے یا پھر اکثر گرمیوں کے دنوں میں میں نے بچوں کو یا محلے کے بچے یا سوسائٹی کے بچے مل کر کبڈی وغیرہ کھیلوں کا اریجمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے کچھ کھیل ہیں جو مطلب الگ الگ لیول پہ کھیلے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اسکول وغیرہ میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں مطلب کرکٹ کھیلتے ہیں بچے یا والی بال کھیلتے ہیں باسکٹ بال کھیلتے ہیں اور رولس تو میرا خیال ہے اور ان کے جو قواعد ہیں وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل رولز جو ہیں وہ اسی میں ہوتے ہیں جو اسکولوں کے بچے ہیں تو وہ انہیں تو پروپر کوچ وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کی جو پی ٹی ٹیچرز ہیں وہ انہیں گائڈ کرتے ہیں وہ چیزوں کو کھیلنے میں یا پھر ایک ایکسٹرا کلر ایکٹیویٹی کے لیے